वोय तरन्नाट्याच्या पिळग्या परस जाणटी पिळगी चड धार्मीक आशिल्ली अशें म्हाका दिसता कित्याक पोयलींच्या तेंपार जाणटी लोक जाणट्यो जाणट्यो तशे तन्नाटी पोयलींच्या तेंपार तामक् तेम कोडे मॉबायल नाशिल्ले सो तीं आपलें काम आनी आपलें काम आनी धार्मीक हितून मिसळ जातालीं हिं हिंदुआल्या शिगम्याक तशेंच पुजा कोरपाक तीं फाटीं सर नासलेलीं बट आतांच्या तेंपार सोगल्यां कोडे मॉबायल येवून सोगलें पाड पडलां सगलें पाड पोडलां तशेंच मॉबायल आसोन तीं सदां पुजा वो प्रेयर करनात त तशेंच तशेंच सगलें सगल्यां कडेन तीवी मॉबायल सगलें जाल्लें कारणान तीं आज खितुनूच भाग घेयनात सदां न्हिदत आसतात हे तरेन प पयलींच्या पिळगेंक आनी आतांच्या पिळगेन चड अंतर आसा